नोंनाव गय फुलि दं नामा ब्रा गोबां नो बेसे अ

आंना नांनाया इसे बुरजा नांगौलै बिसि गोजान गोजान गायो नोंलाय बिसि गोजान गोजान गायो

अ अ अ अ आठ हाथ आठ हाथ आठ हाथ गायो

ए दे आङो आं लायगोनलै नोंनाव दे एसे गैयालै जोंनाव बे गैयिखाइनथ' आं सोंदों नोंनाव दे जागोन दे सोर ब्रा बेलाय सोर बियो ए

थगायबाय नोंखौ थगायजाबाय होनब्ला

बिदिनो खालामोलै बिदिनो मानसिफ्रा औ लायगोन आङो हो ए बाखि खालामा दे दे ए दे